आं सांगात ना म्हाका तितकें अशें खबर ना तुमी सांगू शकता म्हाका

थंय फक्त बायलान नाचतात काय ना तुमी आत्तां म्हटलें न्हू दादलें अलावड ना म्हणून आनी हांव चेडो उलयतालो म्हणून हें केन्ना णव्वी दिसा जातें रातचें मागीर अच्छा अच्छा आनी णव्वी दिसाक मागीर बायलो धालो खेळटा परत काय आनी सोंपता कितक्यांक थोडी फार म्हाका जागो सांगात न्ही लायक असो खंय खंय जाता आनी खंय असो आमी पळोवं शकता असो आं ह्या जाग्यांनी अशें लायक मुख्य अशें जाता हांगा म्हणल्यार मेन जाता अशें हें खेडे गांव म्हणल्यार किदें खेडे गांव म्हणल्यार आनी हें केन्ना जाता आनी आमकां कशें कळटलें आतां म्हाका एक्चुली हितून खूब इंट्रस्ट आसा आनी तुमी आतां फुडल्यासून फोन केल्ले कारणान आवडशी दिसली म्हाका येवपाची सो तुमी म्हाका फोन करूं शकतात हो म्हाजो नंबर आहा तसो वॉट्सॅपारूय नंबर आहा म्हाजो सो तुमी म्हाका मॅसेजूय करपा शकतात तुमी नासता तें धालान आं आनी तुमची मॅसेज कोण करतलो तर हा बरें बरें बरें ओके थँक्यू